السلام علیکم جی کیا آپ شیر پنجاب سے بات کر رہے ہیں جی میں ایمن بات کر رہی ہوں آپ کے ریسٹوراں کے قریب ہی میرا گھر ہے اصل میں یہ بات کرنا تھا کہ آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں اور آپ کے جو کھانا ہے جو رولس ہیں بہت زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں جنہیں میں بہت پسند کرتی ہوں تو کل میرے چھوٹے بھائی کی تقریب ہے بر ڈے ہے اس کا تو اس کے لیے ہم نے ایک تقریب منعقد کی ہے گھر پہ اور اس کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے یہاں سے ہم کچھ چیزیں آرڈر کر دیں تو آپ بتا دیجیے کہ کل پانچ چھ بجے تک آپ وہ ہمیں مہیا کرا پائیں گے یا نہیں جی جی جزاک اللہ جی تو آپ ایک بار نوٹ کر لیجیے چکن رول اور چکن پیٹیس پچاس چکن رول پچاس چکن پیٹیس کل ہمیں پانچ بجے تک چاہیے جی جی جی تو کل جو ہے آپ جو بھی اس کے ریٹس ہوں وہ مجھے بتا دیجیے اور ہاف پیمنٹ میں ابھی کر دوں گی ہاف پیمنٹ آپ کل ڈلیوری کر دیں گے تو اس کے بعد کر دوں گی جی پلیز ٹائم کا دھیان رکھیے گا کیونکہ پانچ سے چھ بجے تک ہو جائے جی جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اور تھوڑا آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیجیے گا باقی ایک چیز اور جو بہت امپارٹنٹ ہے جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ چیزوں میں تھوڑا مسالہ کم رکھیے گا مسالے دار زیادہ نہ ہوں تو بہتر رہے گا کیونکہ بچے بھی اس میں بہت سارے رہیں گے تو ایسے ہی ہے اور پلیز اچھے سے کیجیے گا اور پانچ بجے تک ہمیں دے دیجیے گا مہیا کرا دیجیے گا جی جزاک اللہ